سینٹرل دہلی ضلع کی آب و ہوا جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ دہلی میں جو ہے سب سے زیادہ دہلی میں پولوشن ہونے کی وجہ سے یہاں کی ایئر کوالٹی جو ہے ہمیشہ لو رہتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے لوگوں کو لوگوں کو ایئر پولوشن خراب ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے ان کو لنگس کی اور کڈنی کی پرابلم ہو جاتی ہے